चिरां जिल्लायाव थानाय गोबां जायगायारि दावबायनायफोरनि खाबुफोरा जादों जेनेबा जोंनि लकेल जायगायाव एबा गामि ओनसोलाव थांनो थाखाय रिक्सा एबा रिक्साखौ बाहायनाय जायो आरो बे रिक्साया जोंनो गोबां हेल्प होयो आरो खामानिफोर जेनेबा बबेयावबा थांनाय समाव जोबोद गोहोम खोख्लैयो आरो जोङो जेरै जोङो जेरै बेंटल टु क'क्राझार थांनाय समाव जोङो ट्रेन बास ए एस टि सि बेफोरजों जोङो थांनाय जायो मानो होनोब्ला जोङो बेफोर थांनाय समाव जोबोरैनो गोहोम खोख्लैजायो मानो होनोब्ला जोङो गुबुन दाबसे जायगायाव बेरायहैनोब्ला जेरै चिरांनि आउटड'र जों बेरायहैयोब्ला जेरै ट्रेन ए एस टि सि बासनि गोनांथि जायो आरो जों बेखौ एभेलैबोलैनो मोनो मानो होनोब्ला जोंनि जायगायाव बेबायदिया बेबायदिया गोबां गोहोम खोख्लैयो आरो जोङो गोबाङैनो हेल्प मोनदों आरो जोङो थांनायाव गोबां जायगायारि दावबायनायफोरनि खाबुफोरावबो जोङो जोबोद हेफाजाब मोनदों आरो हेफाजाब मोनदों आरो थांलाय फैलायनि थाखाय जोङो जोबोद हेफाजाब मोनदों बेनि थाखाय जोङो जोबोद गोहोम खोख्लैयो आरो गोग्गायो